मां पहिरियों दफ़ो जॾहिं सोहुरनि में रोटी पई ठाहियां त मूंखे ॾपु पियो लॻे की सुठी ठहंदी की न न उन टाइम ते त यूट्यूब न हूंदो हुयो त मां पंहिंजी भाभी खे फ़ोन कयो छो त लैंडलाइन हूंदी हुई मोबाइल बि न हूंदो हुयो मां पंहिंजी भाभी खे फ़ोन कयो ऐं उनखां रेसिपी पुछी साई भाॼी ऐं भूगा चांवर जी मुंहिंजी भाभीअ मूंखे चङी तरह सम्झायो केतिरी दालि विझणी आहे पालक कीअं साफ़ करणी आहे ऐं केतिरा टमाटा विझणा आहिनि खटो विझणो आहे पाणी विझणो आहे मसाला विझणा आहिनि दालि खे पिसाइणो आहे ऐं पोइ साई भाॼीअ खे सिटियूं वॼाइणियूं आहिनि मुंहिंजी भाभी खां मां पुलाव जी रेसिपी बि पुछी बसर केतिरो ॻाड़ो करिणो आहे चांवर विझणा आहिनि केतिरो पाणी विझणो आहे इहो मां पंहिंजी भाभी खां पुछी करे साई भाॼी चांवर ठाहिया ऐं टेस्टी ठहिया हुया मुंहिंजे सोहुरनि कोई कंप्लेन न कई मुंहिंजो एक्सपीरियंस सुठो हुयो पर मां थोरो नर्वस हुयमि चिंता थिए पई फाइनली मुंहिंजी भाभी मुंहिंजी मदद कयईं ऐं मुंहिंजे घर में रोटी सभिनी खे वणी